अस अमरनाथ गे हे ते गे हे अस उत्थै बड़ी चढ़ाई ऐ उत्थै स्हानू बड़ा मजा आएआ उद्धर गे अस उत्थै इ'न्ना मजा आया चढ़ाई चढ़ियै गे उत्थै गड्डियें दी बड़ी मुश्कल ऐ उत्थै घोड़े करियै जाना पौंदा एह् बड़ी दूर ऐ उत्थै आक्सीजन दी इ'न्नी ओह् ऐ बूह्टे न बड्डे बड्डे उच्चे इ'न्ने सूुदर प्हाड़ न सोह्ने दिक्खने गी बड़ी शैल जगह ऐ उप्पर अमरनाथ मंदर गे अस उत्थै प्हाड़ें दे बिच्च शिवलिंग बनेदा बर्फ दा शिवजी पार्वती दिक्खे असें उत्थै कबूतर बी दिक्खे असें उत्थै उत्थै बड़ा मजा ऐ उत्थै गड्डियें दी गै मुश्कल ऐ होर घोड़े शोड़े करियै जाना पौंदा उत्थै ते उत्थुं'दा फिर रस्तै च बी रुकनै पौंदा रस्तै त्रैंह् जगहें असें बसां कीत्ता फ्ही अस उत्थुू घोड़े करियै उप्पर चढ़िये गे फिर असें दर्शन कीत्ते ते उत्थूं दा बापस आए बापस असें फिर शिरीनगर गे मंदर शिवजी एं दे मंदर मंदर दिक्खेआ ही असें उत्थै रूट्टी बनाई शिवजी ऐं दे मंदर रूट्टी बनाई आसें लूनका पत्त खलाया असें लूनका पत्त बनाइयै ओह् फ्ही खाद्धा असें ओह् खाद्धा असें फ्ही अस चशमेंशाहीं बी गे असें उत्थै ओह् बी दिक्खेआ ओह् बी बड़ा सोह्ना पार्क ऐ उत्थै बड़ा सोह्ना पार्क ऐ पार्क च असें सैर कीत्ते उत्थै फिरे टुरे अस शैल करियै दिक्खेआ असें उत्थु बापस चली गे आई ऐ फिर अस बैश्णो दे बी गे बैश्णो देवी चढ़ाई ऐ बड़ी ढक्कियां चढ़ियै उप्पर बैश्णो देवी जाना पौंदा हून बैश्णो देवी एह् ऐ केह् गड्डियें दी मुश्कल नीं ऐ हून बैश्णो देवी गड्डियां साझीं छत्त तक्कर गड्डियां जंदियां न उत्थै तक पालकियां बी जंदियां घोड़े बी जंदे उत्थै बैश्णो देवी ते बैश्णो देवी बी बड़ा मजा आया उत्थै माता रानी बड़ी शक्ति आह्ली ऐ उत्थै बड़ी दुनिया दूरा दूरा दा औंदी ऐ होर उत्थै बी असें बड़ा मजा लैता फ्ही उत्थुूं'दा फ्ही अस ह् बापस आइये बावै चली गे बाह्वै माता रानी दे गे बड़ी शक्ति आह्ली माता ऐ उत्थै उत्थै लोक सुक्खनां करदे न पूरियां सुक्खनां बी पूरियां होंदियां लोकें दियां फ्ही अस उत्थै चली ऐ उत्थै भण्डारा दित्ता बाह्वै जाइयै ब्रहाम्ण पूज्जे कंजकां पूज्जियां असें उत्थै छिल्लियां चढ़ाइयां ते माता रानी सुक्खनां बी पूरियां करदी फ्ही अस उत्थै बैठे बहुवागै चलियै बहुवागै फिरे टुरे अस उत्थै जेइयै बहुबागै दा फिर अस मुड़िये माता रानियें दे गे फ्ही उत्थै भण्डारा हा लग्गे दा उत्थै प्रशाद बी खाद्धा असें प्रशाद खाद्धा असें प्रशाद खाइयै अस फ्ही बड़े चिर रेह् पार्क च घुमदे अस फ्ही अस पार्क बिच्चां दा उत्थै आइये अपने मानसर साढ़े बाबा मानसर ऐ बड़ा शक्ति आह्ला बाबा मानसर ऐ बड़े दूरां दूरां दा दुनिया आंदी ऐ इत्थै इत्थै लोक सुक्खनां करदे न मून्नन करदे न बड़े बड़े फंक्शन होंदे न बड़ियां धामा होंदियां इत्थै बड़े लोक फंक्शन करदे इ'न्ने फ्ही ओह् करदे सुक्खना चढ़ांदे इत्थै जेह्ड़े बच्चे नौकर नेई होंदे ओह् बी सुक्खना करदे आह्नियै पैह्ली तनखाई आह्नियै बाबा मानसर लांदे आह्नियै ते फिर उत्थै बड़े बड़े भण्डारे करदे आह्नियै जग करदे आह्नियै बड़ा बड्डा पार्क ऐ बड़े स्कूल आंदे इत्थै सैर करने गी आंदे इत्थै बड़े बच्चे झूल्ले न बने दे इत्थै बड़े वोटिंग ऐ किश्तियां झूटदे लोक बनियै इत्थै करदे आह्नियै फिर किश्तियां झूटदे पार्क च फोटो खचांदे फोटोग्राफर न इत्थै बड़े बड़ा कम्म अपना बिजनस चलांदे सारें लोकें अपने पार्क झीलै दे कन्नै कन्नै दकानां खोल्ली दियां बड़े कम्म बिजनस पाई लेदे लोकें ते बड़ी अच्छी जगहा ऐ सुंदर जगहा ऐ मानसर दिक्खने आह्ली सोह्ली जगहा ऐ बाबा मानसर बड़ी शक्ति आह्ला ऐ साढ़ा हर मनोकामना पूरी करदे न बाबा मानसर सरूईंसर ऐ सरूईंसर ऐ बड़ा अच्छा पार्क बने दा बड़ी स्हूलत ऐ उत्थैं बड़ा उद्धर बी पिकनिक आंदियां स्कूले दियां पिकनिक औंदियां टूर टूर सैर करने आह्ले औंदे बाह्रे दे औंदे बड़ी दुनिया औंदी होर बड़े सैर करने आह्ले औंदे उत्थै बी बड़े बड्डे बड्डे होटल बने दे पार्क बने दे न उत्थै बी किश्तियां चलदियां न उत्थै बी झूल्ले लगे दे न बड़े बड़े पार्कें बिच्च बेहियै सारे मजा लैंदे न लोक बी बड़े अच्छे न सरूईंसर दे बहुत अच्छे लोक न साढ़े सारें कन्नै शैल बौह्न खड़ौन शैल रखदे शैल गल्ल बात सारें कन्नै शैल रखदे सभनें गी आओ भक्ति करदे न होर झील बी